हेल' गुड मरनिं सार सार जोंनि गामियाव मोसौ सिखाव बिराद ओंखारदों सार महनफुर भिसिडिसिआ महनफुर उदालगुरि जिल्लायावनो आरो बिराद मोसौ सिखाव जादों सार बेखौ आंनि मुङा खोरोमसार बसुमतारि सार औ सार सार माने जोंनि जायगाया मुस्लिम नांजाबनाय सार बेनिफ्राय जोंनि जायगायाव बर'फ्राथ' बिराद मोसौ बोरमा बिदिनो गोबां फिसियो दा हरनि समाव जों उन्दुलांनाय समाव बिसोरो खाबु लानानै जोंनि न'आव फैनानै गलिनिफ्राय मोसौ बोरमाखौ खावना लाङो सार बिराद डिसटार्ब मोनबाय सार जोङो बेनि थाखायनो सारा राहा लानांगौ आरो जागोन सार रायजोनिफ्रायनो लिरनानै लानांगोन ना सार रायजो औ औ महनफुर बकसारफुरि दा जोङो सार रायजोनिफ्राय सारनि थानासिम एप्लिकेसन आर'ज बिलाइ जोङो गथायनोसै सारा हायोब्ला थाबैनो बिनिफ्राय ओंखारनाय राहाखौ बा सिखावखौ हमनायनि राहाखौ खालामथारदो आरो सार सारा हायोब्ला

औ सार औ सार औ सार औ सार

औ सार औ सार औ सार औ सार बेखौ

औ सार

औ जागोन सार जागोन सार जागोन सार ओमफ्राय सारमोना हायोब्ला पेट्रलिंबो खालामदो आरो सार जागोन औ सार औ सार

औ औ सार

औ सार जागोन दे सार होमब्ला सार बेखौ फोरमायनाय थाहैबाय ओं सार आर'ज बिलायखौ जोंबो थाब गथाय होनोसै सार दे जागोन दे सार औ सार